जी बोलिए तो इसका पेन्ट का करवाना है सब काम तो करवाना है अच्छा छा

तो कहाँ पर कहाँ पर पेन्टर कहाँ पर पेन्टर करना है भैया कहाँ पर आपको करना है कलर आपके घर में हरदा ज़िले में कहाँ पर है एड्रेस बोलिए

काेलोनी में

अच्छा अच्छा अच्छा तो कौनसा कलर करवाना है आपको प्लास्टिक पेन्ट करवाना है कि करवाना है

मैक्सिमम खर्चा हाँ मैक्सिमम खर्चा आपका आएगा पैंतीस से चालीस हज़ार के समथिंग

अभी आप एड्रेस बता एड्रेस बता दिया आपने अभी मैं आ जाता हूँ देख लेता हूँ और कुछ हाँ देख लेता हूँ और फ़िर उसके बाद जे हाँ वहीं पर जी वहीं पर भैया अपन डिसाइड भी कर लेंगे कौन सा कलर करवाना है आपको कैसी पुट्टी भरवाना है कैसा नहीं ठीक है सर धन्यवाद